सब्जी सब्जी लगेने छियै बाड़ी झाड़ीमे सब्जी लगेने छियै केला लगेने छियै आम लगेने छियै कटहर लगेने छियै सब फरय हइ सबके बाँटय छियै दै छियै बेटियो सबके भेज देलहुँ पुतोहूओके कहलहुँ अपन जे मर्जी हइ से अहाँ नहिरा भेजबय तऽ नहिरा भेज दिअ बेटियो सबके अपना मोनसँ दै छियै बाड़ीमे सजमनि रोपने छियै कदीमा रोपने छियै कोबी रोपने छियै बैंगन रोपने छियै टमाटर रोपने छियै सबमे पानि तानि पटेलहुँ खाद देलहुँ समयपर तोड़लहुँ धियो पूताके कहलहुँ जे तोड़ हमहुँ तोड़लहुँ अपन सब मिलके तोड़िके अनलहुँ हितो प्रेमके देलहुँ बाँटलहुँ चोटलहुँ बेटियो सबके भेज देलहुँ पुतोहूके नैहर भेज दै छियै सब लअ कऽ करय छियै खेतमे खेतमे मकइ लगेने छियै आलू लगबय छियै राजमा लगबय छियै धनिआँ लगबय छियै पानि पटबय छियै खाद छीटय छियै सब उपजेलहुँ फेनो आलू कोरेलहुँ जनसँ लअके आलू कोरेलहुँ आलू बेचलहुँ ओ आलू स्टॉकमे जमा कयलहुँ सबकऽ के रखय छियै